جی ہاں بالکل ہندوستان کاروباریوں کے لیے ایک کھلتے ہوئے دور سے گزر رہا ہے حکومت نے اس کی طرف بہت سی کوشش کی ہے اور پہلے ایسا نہیں تھا کیونکہ پہلے اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی اور لوگ اس طرف توجہ بھی نہیں دے رہے تھے لیکن اب موجودہ حکومت نے اس سلسلے میں کئی اقدامات اٹھائے ہیں جیسے کہ باہر کی کمپنیوں کو ہندوستان میں آنے کی دعوت دی اور آئی ٹی سیکٹر میں کام کیا بہت سے کالجز اور اسکول بنوائے ریلوے ڈیپارٹمنٹ اور ہوائی جہاز دونوں کی طرف خاص توجہ کی بہت سی بھرتیاں کیں بہت سے لوگوں کو بحال کیا اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کو ہندوستان میں آنے کی دعوت دی ان کو بلایا اور اپنی کمپنیاں کھولنے کو کہا اور جو چھوٹے بزنس مین تھے ان کو بھی حکومت نے بطور لون اپنی اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے ان کو موقع فراہم کیا ہماے علاقے میں بھی بہت سے لوگوں کو لون دیا تاکہ وہ اپنی اپنے بزنس کو بڑھا سکیں